नमस्ते

तो हम सिल देंगे क्या सिलवाना है

हाँ हाँ सिल देंगे हम सिल देंगे हाँ फिटिंग फिटिंग बिल्कुल सही है खराब ब्लाउज़ सिलते ही नहीं हैं हम जिसके जो ले गए वो अभी तक तारीफ़ कर रहे ठीक नाप सही दे देना हम उसी हिसाब से बना देंगे फाल पीको सब कर देंगे तुम्हारे

ठीक ठीक लगा देंगे और हाँ वो नहीं है चलिए ठीक हम सिल देंगे आप भेजिए तो फाल पि फाल पीको सब हो जाएगी तुम्हारे में ठीक वो भी सिल जाएगी ठीक ठीक भेज आप ले के तो आइए हम सिल देंगे सब हाँ नाप सही लाना बिल्कुल फिटिंग के होंगे सौ रुपए बीस रुपए कुर्ते क डेढ़ सौ फ्रॉक के डेढ़ सौ पचास पचास है पचास शर्ट के तो दो सौ रुपए पड़ेंगे

पैंट के डेढ़ सौ

कुर्ती के पचास पचास लेते हैं हाँ इसके डेढ़ सौ पड़ेंगे सब हाँ हाँ ठीक ठीक नमस्ते